आयची तरणाटी शेताच्या वावरांत हात बोट घालूंक सोदिनात आनी करियर म्हूण तर घेवंक कोणूच फुडें सरोना दीस भर शेतांत कोण झरतलो कांय म्हणटात आनी दीस भर वतांत काम करून कितले पयशे एकटायतली कांय म्हणून विचारतात आयच्या तरणाट्यांक वायट कलर जॉब जाय हात म्हेळें करून काम करपाक कोण सोदिना शेत लावपाक तर आतां खूब सोंपें जालां ट्रॅक्टर आनी तरेकवाराची मशिनां मनशाचें काम सोंपें करून उडयतात आमचो सरकार सुद्दां जायत्यो स्किमी दीत आसा पूण तरणाट्यांक शेतांत काम करपाची मात उमेद ना